घरै दे अगर धामां धूनी धामां दी अगर गल्ल कीती जाए ते अज्जकल सारे दिंदे गसैंतन अस दिन्ने आं गसैंतन जां कोई सालै दिंदे कोई द'ऊं सालै बाद दिंदे ओह्दे बिच बंदा रुट्टी बनदी दाल होई चौल होइये ढोडे होइये फुल्के ढोडे दी गल्ल कीती जा तां ढोडे अज्जकल दे लोक खंदे निं हैन वैसे बनांदे जरूर न ढोडा गसैंतने च एह् रवाज़ ऐ जरूर बनाना दाल ढोडा ते पैह्लें ते लोक सिर्फ बनांदे हे दाल ते ढोडा अज्जकल ते चौल फुल्के ते पूड़ियां बनान लगी पेदे न पर जेह्ड़ा स्हेई स्हेई रुट्टी होंदी गसैंतने दी ते ओह् होंदी दाल ढोडा ते खीर एह् ते अस अजै बी बनादे ते साढ़े बजुर्ग बी शुरू दा इ''यै रुट्टी बनांदे तिन चार पंज पीढ़ियां पैह्लें दा ते दाल होर ढोडा बनाना गसैंतने च ते भुंञां बेहियै रुट्टी खानी शैल चप्पी मारियै कोई कुर्सियां तरपाइयें पर नेईं खानी अपने भगवान दा नाम लैना दस्स मिंट बेहियै अज्जकल ते लोकें कोल टैम निं ऐ भगवान दा नाम लैने दा फोनै बिच बिज़ी रौहंदे कोई फोन चलांदा रौहंदा कोई किश करदा रौहंदा कोई किश करदा रौहंदा ते बस ध्यान निं भगवान पास्सै ते अस अजै धोड़ी एह् साढ़े अगर जिच्चर असें रुट्टी नेईं खाद्धी खलाई लोकें गी पैह्लें बच्चें गी बैठाइयै खलानी बीह् लुआइयै खल्लानी रुट्टी भी बाकी सारें खानी रुट्टी सारें कट्ठे बेहियै ते एह् होई जंदी इक्क लौह्का निहा जग्ग परमात्मा दा परमात्मा दा नां दा जग्ग होई जंदा चार बंदे गी रुट्टी खलाई ओह् होइया गसैंतन बाकी ब्याह् अगर ब्याह दी गल्ल ते ब्याह् होऐ साढ़े ते ब्याह् मुड़े दा ब्याह् होऐ ते बड़ियां खुशियां गीत गाने दस्स दिन पैह्लें म्हीना पैह्लें घोड़ियां गानियां गीत गाने ते भी ओह्दे बाद अपने पराए सारे औंदे किट्ठे औंदे ते ब्याह् दियां त्यारियां करदे अज्ज मामें दियां घोड़ियां ते अज्ज चाचे दियां घोड़ियां अज्ज मासी दियां घोड़ियां ते अज्ज बूआ दियां घोड़ियां

अज्जकल कुड़ियें दे ब्याह् बिच बी लग्गी पेदे गीत गाना सुहाग गाने गीत गाने सारियां किट्ठियां होंदियां भैनां धीआं भैनां कुड़ी दियां मासियां बूआं सारियां किट्ठियां ब्याह् कोला पैह्लें इक्क बारी प्ही गीत गुआने होने ते प्ही ओह्दे बाद ब्याह् बिच औंदे रौह्ना आं ब्याह् इ'यै बस सारा साढ़े घरै दा इ'यै रवाज़ ऐ की ब्याह् कोई बी कारज करना होऐ कोई निक्की मुट्टी धाम करनी होऐ असें अपने ग्रांईं स्हाबै कन्नै करने आं अस

बाकी कुड़ियां ब्याही देनियां